नमस्ते हाँ हम आए हैं यहीं पट्टी से आप सर हैं

अच्छा हाँ बच्चों की दवा लेना है हाँ दवा लेना है हाँ दवा तो बच्चों जैसे सर्दी ज़ुकाम बुखार खांसी बच्चों को हो जाता है हाँ सब् अच् हाँ हाँ मिल जाएगा आपको जैसे देना हो दिन भर अगर तबियत जब खराब होती है आदमी को उससे पहले जो है अपना थोड़ा बहुत दवा घर में रहनी चाहिये और जब फिन रात बिरात जब लेकर भागते हैं हाँ तो ब् छोटे बच्च बच्चों की तो दवा है ही लेकिन जैसे बड़ों की लेडिस को हुआ जो है लेडिस की दवा जेंट्स की दवा जैसे किसी को हार्ट हुआ है और किसी को जो है और कोई चीज प्रॉब्लम है आँखों की तकलीफ फेस हो जाती है होपलेस हो जाता है गांठ हो जाती है इन सब चीजों की दवा जो है आज के समाज में आज के समय में ऐसे लोग इसी तरह से परेशान हैं इसके बीच डरने की वजह से ये सारे बीमारियाँ मिलती हैं हाँ तबियत तो खराब का पुष्टि हो जाए उससे ठीक रहता है दवा देखो जैसे आगे जो है अगर छोटे बच्चों की आती है फिर ब बड़ों की आती है बड़ों से फिर जैसे किसी को कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई तो ऑपरेशन की नौबत आ जाती है ऑपरेशन भी हो जाता है है हाँ दवा से नहीं ठीक हुआ तो ऑपरेशन हो जाता है हाँ दवा तो लेकर् आइये चाहे बच्चे को हो चाहे बड़े को हो दवा देखने से जैसे मतलब कुछ देखना पड़ेगा ना मिल जाएगी यहीं

हाँ हाँ मिलेगा यहीं पे सब मिलेगा मतलब हेमपुष्पा तो खून साफ करने के लिये है दवा लेडिज़ लोग उसको ज्यादा पीती हैं जो है ब्लड की सफाई के लिये भी है ना

दुकान से हॉस्पिटल में हाँ तो यही सबके लिए वो बड़ वो बड़ों को दवा आती है चलो ठीक है फिर हाँ ठीक है नम